ہمارے علاقے میں تو ایسی کوئی برادری نہیں رہتی ہے جو ایک نسل پہ جو ایک تقافتی تہوار منائے لیکن ہندوستان کے دکشنی علاقے میں وہاں ایک تہوار منائی جاتی ہے جسے اونم کہا جاتا ہے جس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور روایتی ہے اور دکشنی بھارت کے ہی ایک جگہ ایک اور تہوار منائی جاتی ہے جسے بیساکھی کہا جاتا ہے جب گیہوں کی فصلیں کٹ جاتی ہیں تب ان کو ان کی خوشی میں لوگ تہوار مناتے ہوں اس دوران ایک رشک اور میوزک کا انتظام ہوتا ہے اور گیہوں سے دیگر پکوان بنایا جاتے ہیں جس سے لوگ بہت ہی شوک سے کھاتے دوسری طرف اونم اونم ایک تہوار ہوتا ہے جس میں لوگ گایوں کی پوجا کرتے ہیں اس دوران ایکھ بہت ہی بڑی نوکا دور کا انتظام کیا جا جہاں لوگ ناؤ پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ریس کرتے ہیں جو بہت ہی دلکش دیکھنے میں لگتا ہے جہاں بہت سارے پورے انڈیا سے لوگ جسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جس طرح لوک آپسی تعلقات بہتر کرتے ہیں لوک ایک دوسرے کے تہوار میں جاتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی ہندو مذاہب میں ایک تہوار ہے جسے دیوالی کہتے ہیں جس دوران ایک میلہ لگتا ہے لوک ایک دوسرے سے ملتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور جس دوران ایک رقص اور میوزک کا ایک بہت ہی اچھا انتظام کیا جاتا ہے